आङो गांसे बिजाब फरायदोंमोन बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय 'मैहुरारि सल' बे सल'खौ आं सिगाङाव फरायाखैमोन नुजेननायनि नै दाननि उनावसो आङो बे बिजाबखौ फरायफिननाय जादों बे बिजाबा बिजाबखौ आं जेब्लाबो मोजां जानाय नङा सानदोंमोन जेब्ला आंनि सासे लोगोआ खोनथादोंमोन अब्ला आङो बे बिजाबखौ लाइब्रेरि आव नागिरनानै आङो फरायफिननाय जादोंमोन जेब्ला आङो फरायनानै मोनोदि अब्ला बेयावहाय जोबोरैनो गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बे सल'खौ आं बे सल' बिजाबखौ फरायनानै आं जोबोरैनो मोजां मोनदों बेवहाय जे ओरैबायदि माखासे मोजां मोननाय मोननाय सिरिफोर दं बेनो जाहैबाय जे बेवहाय गल'जों ददेरेजों हाग्रा अरन गेजेर बारियाव लोगो मोनज्लायदोंमोन बे लोगो मोनज्लायनावहाय आङो बे लोगो मोनज्लायनावहाय आङो बिसोरनि बे माखासे माखासे लोगो मोनलायनाय मोसानि सोदोब नामा साननानै गल'आ बेखौ मैदेर बेफोर बुक आव फोरमायनाय बेफोरबायदि गासैबो सिनारिफोरखौ आङो मोजाङैनो गोसोखौ मोजां मोनदों जेराव बेयावहाय बेनिफ्रायनो बे अरन गेजेरनिफ्रायनो बिसोरनि मोजां मोनलायनाया

जागायजेन्नायबायदि जायो जोबथारनायाव बिसोरो ददेरेजों गल'जों लोगो मोनलायिखौ आं गोसोआव हांमा थानाय बायदि मोनदों अब्लाबोदि आं बे बिजाबखौ जोबोरैनो मोजां मोननाय जादों